जी सर बताएँ जी पर किस फ़ील्ड में चाहिए था आपको

जी सर बिल्कुल इसी के लेकर बैठे हैं

नहीं सर कोई दिक़्क़त नहीं मैं करा दूँगा सर सर आप सैलरी तो सर बता दीजिए उस हिसाब से मैं आपके पास इम्प्लॉई को अरेन्ज कराता हूँ जी जी जी जी

जी सर कोई दिक़्क़त नहीं है मैं सर अपने मेरे पास जो भी एम्प्लॉई हैं उन्हें मेरे पास इन्टरव्यूस आते रहते हैं मैं सबका आपको एक फ़ॉरमेट आपके पास भेज देता हूँ आपको मैं मेल कर देता हूँ जी लिख लीजिए उसमें से वैसे हमारे पास जो भी बन्दे आते हैं वे अच्छे ही होते हैं अब मैं आपको कुछ व्यक्ति भेज देता हूँ उसमें से आप सेलेक्ट करके देख लीजिएगा

जी जी तो फिर मैं ठीक है सर आप ना अप अपना डाटा हमें भिजवा दीजिए उस हिसाब से आपके पास पन्द्रह इम्प्लॉय अरेन्ज करा देता हूँ ठीक है सर कोई दिक़्क़त नहीं है सर यह मतलब यह आप शहर में ही रहेंगे कि मतलब शहर के बाहर आपकी जॉब करनी पड़ेगी उनको

ठीक है सर मैं आपको करके आपको मैसेज फ़ोन करता हूँ